हर हिक गाॾीअ में ॿारहं बोगियूं हूंदियूं आहिनि ऐं हर हिक बोगी हिक में ॾेढ सौ बर्थ हूंदा आहिनि ऐं इहे असांजे वेहण लाइ हूंदा आहिनि या सुम्हण लाइ हूंदो आहे उनमें असांखे हिकु विहाणो हिकु चादर ऐं हिक मघ बि मिलंदी आहे ऐं असां अॼु खां थोरा साल अॻिमें मां उल्हासनगर मां ऑटो में चढ़ी करे कल्याण स्टेशन ताईं पहुतसि ऐं कल्याण स्टेशन खां पोइ मां राति जो साढे अठें ट्रेन में चढ़ियसि ऐं सुबुह जो अठें बजे हुते ट्रेन मां लही करे भोपाल लथमि ऐं उते आराम सां पहुतमि उनखां पोइ मूंखे हुते ॾाढो मज़ो आयो ऐं मूंखे जाम सुठो लॻो हिक हंधु रोटी खाधीसीं असां ट्रेन में जेका तहां तख तां खणी वियासीं ऐं हुते जेको ट्रेन जो आवाज़ु हूंदो आहे उहो जाम आवाज़ु हुओ जीअं त पटनि मां ट्रेन फिरंदी आहे त ज़ोर सां आवाज़ु ईंदो आहे ऐं ॿ कंपाउंटमेंट हिक ॿिए सां जॾहिं मिलंदा आहिनि तॾहिं बि आवाज़ु थींदो आहे